मूंखे वणु ॿूटा पोखणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजे घर में आउं घणेई वणु ॿूटा पोखिया आहिनि उन्हीअ वणनि खे पोखण लाइ आउं घर मां ई घणेई अहिड़ियूं शयूं इस्तेमालु कंदी आहियां जेके कमु में न ईंदियूं आहिनि घणेई माण्हू अहिड़ियूं शयूं फिटी कंदा आहिनि पर आउं पंहिंजे वणु ॿूटनि लाइ गमला ठाहिण जे कमु आणींदी आहियां जीअं बासण मलण जी सर्फु जे दॿे खे कटे ऐं हुनखे जाम सुठे तरह सां सजाए सुठा गुल पोखींदी आहियां जंहिं अगरि मुंहिंजे घरु कोप जी कड़ी बि टुटी पवंदी आहे त मां हुन कोप खे फेकण बदिरां को न को नंढो घर जी सजावट लाइ ॿूटो पोखींदी आहियां हिन खां सवाइ घर में कंहिं बि फल ईंदा आहिनि त उन्हनि जे छिलिकनि खे फेकंदी कान आहियां हुन छिलिकनि जी खाध ठाहे वणु ॿूटनि में विझंदी आहियां मूं वटि अठ ॾह लकिड़ियुनि जा पट्ट पिया हुआ उन्हीअ खे कोकनि सां जोड़े हिकु फ्रेम ठाहियो जंहिं में तरह तरह जा वण ॿूटा ऐं नंढा गमिला लॻायसि ऐं जड़ी बूटियूं जीअं त तुलसी जाण अश्वगंधा जा बूटा लॻाया आहिनि जॾहिं कॾहिं ज़रूरत पवे त इन्हीअ खे इस्तेमालु करे सघां आउं घणेई सावन पतनि जा बि बूटा लॻाईंदी आहियां जीअं धाणा कढ़ी पता पोदीना ऐं पालक वग़ैरह कमु पवण ते ई कमु बि ईंदा आहिनि